औ औ नोंगौ औ फुटबल गेलेयो गेलेनायाथ' होइ दङ माबायाव लोक्षि बाजाराव एभारेस्ट क्लाबाव गेलेनो दङ ओइ नै फैगौ सप्तायावनो मा माबाफोर हायेरफोर नांगौमोन नामा आंखौ अ मानिबा खेलाया क्लाबफोरनि नामा क्लाबनिनो ना हायेरखौनोथ' आं बेहाय गेलेखांनायनि उनाव खबर हरगोन सानदों आङो दासान्दि खेलायाबो सोलिगासिनोना इजोंबो गेलेजागासिनो ओरैनो मायाव गेलेग्रा नांगौमोन

साइड बेकना साइड बेक मानि आङो बांसिनो बिदिनो सिट्राइकारफोराव गेलेयो आरो ना साइड बेकआवबो गेलेयो गेलेनांगौ जायो स्ट्राइकाराव मोनब्लाथाय साबसिन आरो ना रुबिबाराव ना बाजेटआथ' खेला लायै खेला ना खेलानि माबाफोरा मा बायदि बेफोरखौ नायनानै बाजेटखौ सावरायनो हागोन आरो ना नोंथाङा नङाब्ला लोगो हमनो हागोन आंखौ फेस टु फेस ना मा बुङो औ बै माबायाव फैब्लानो जागोन सिमलाफोराव फैब्लानो दे दे दे जागोन दे लाखिथ'बाय